असां सिंधियुनि जा ॿ मुख्यु लोक नाचु आहिनि झूमर ऐं छेॼ झूमर औरतनि जो नाचु आहे शाम जे वक़्ति कंहिं ख़ुशी जे मौक़े ते जीअं लाॾा हूंदा आहिनि शाम जे वक़्ति सभ औरतूं गॾु थींदी आहिनि गोल घेरो ठाहींदियूं आहिनि हथु में चमिचा थालियूं पहिरें ज़माने में त ढोलक बि न हुआ हथु में थाल चमिचा थालियूं खणी करे वज़ाय ईंदी हुयूं गोल घेरो ठाहींदियूं नचंदियूं टुपदियूं मस्तु खेॾंदी हुयूं पंहिंजी ख़ुशी में मौज़ मस्तीअ में रहंदियूं हुयूं कंहिं ग़म न ख़ुशी में हर को सभु गॾु हूंदो हुओ नृत्य अहिड़ी शइ आहे जो बुरे सां बुरे वक़्त में बि माण्हूअ खे कढी छॾींदो आहे छेॼ मर्दनि जो नाचु आहे कंहिं बि ख़ुशी जे मौक़े ते बहिराणो खणंदा आहियूं असां ख़ुशी जे मौक़े ते सभ मर्द हूंदा आहिनि हुननि जे हथु में ॾोकला हूंदा आहिनि छेॼारी छेॼ वजाईंदा आहिनि धुलारी ढोल वजाईंदा आहिनि पोइ ॾोकलनि जे ॾोकले सां खणी करे पोइ झूमंदा आहिनि नचंदा आहिनि माण्हू छेॼ ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि छाकणि त छेॼ जॾहिं धुलारीअ जो जीअं फ़ास्ट जल्दी जल्दी धुन हणंदो आहे तीअं ॾोकला बि जल्दी जल्दी हया वेंदा आहिनि आख़िर में त इहो थींदो आहे ॾोकला हणंदे हणंदे कंहिं जे हथु मां ॾोकला किरी पवंदा आहिनि त पोइ वरी के धुलारी हिते जोर सां वजाईंदा रहंदा आहिनि त उहो फुगडियूं खेॾंदा आहिनि के मर्द पाण में ॾोकला हथु में खणी करे फुगडियूं खेॾंदा आहिनि मस्तु घुमंदा आहिनि असां सिंधियूं जाम मौज कंदा आहियूं सिंधी लोक नाचु ते स्पेशल छेॼ ते छेॼ अहिड़ी शइ आहे छाकाणि त छेॼ केरु बि खेॾी सघंदो आहे इहो ज़रूरी नाहे की मर्द ई खेॾनि नृत्य आहे मर्दनि जो नाचु नृत्य जेको आहे मोस्टली जालूं कंदियूं आहिनि ऐं जीअं त झूमरु झूमनि औरतूं क कंदियू आहिनि लाॾा ॻाईंदियूं आहिनि ख़ुशियूं में नचंदी कंदियूं आहिनि